हेल्ल' अ आदा बहा दं बहा दङ अ बेदर फाननायाव दं

इसे नांगौ जादोंमोनलै बेसेबां माने महनसेसो नांगौमोन दे लकेल लकेल अ लकेल अ बाहाय पारटि दंमोन र' औ औ अ लकेल ए थाब बांबाय नामा होम्बा दामा फैसाया केस आं नैबे फन्द्र मिनिटनि उनावनो मोनहैगोन आंहा दाउआ हले दाउआ साफा खालामखाबानो जाबाय

हा अ नोंनि माबाफोरखौ बुंदों ए बेनिफ्राय मा होनो नोंथांआबो फैनो हायोबालाय फैबानो जाबाय आरो

अ मोनायावहायथ' हागोनदां अ औ

अ ओं आरो अ गोदाखानो हो मोजांयै थिग नियम साइजनि आरो मिदियाम साइसखौ होनोना अ मिदियाम साइस होनबानो जाबाय अ बारा गोदोरबो नङा उन्दैबो नङा मिदियाम

आरो खलिजाखौ एक्सट्रा खालामनो हो दे कलिजा आरो बिबु आथिं खर'फोरखो एक्सट्रा खालामनो हो अ बे आरो एक्सट्रा खाना जागोन नालाय बेखौ एक्सट्रा खालामनो होबानो जाबाय आरो बिदिबा दानग्राया खैजोन दं दायो दानग्राया खैजोन दं अ औ औ औ औ अ जागोन दे अ बिदिब्ला

र' होमबालाय र' जागोन दे जागोन आं थांगोनना